जय झूलेलाल भाऊं मां टिशा बजाज थी ॻाल्हायांव कटनीअ मां मां तव्हांजी कपंनीअ मां हिकु कुर्ती ऑडर कई हुई पर मूंखे कहिड़ी वजह सां ॾाढी टाइट थी वई त मां वापसि करे रखी कैंसिल करे रखी पर हुन जो असांजा अञा ताईं पैसा न आयां आहिनि ॾाढा ॾींहं थी विया आहिनि तॾहिं मां तव्हांखे फोन करे तव्हांखे कंप्लेंट थी कयांव की मुंहिंजा अञा ताईं पैसा न आयां आहिनि तव्हां ॿुधाए त सघो छा की कढी ताईं असांजा पैसा था अची सघनि मां पंहिंजी तव्हांखे इंफॉर्मेशन ॾेई थी थ ॾेई थी रखांव आईडी अथव असांजी वी आईडी फाइव बी वन वन फाइव थ्री सिक्स थ्री फाइव जीरो फोर थ्री मुंहिंजो फोन नंबर अथव नाइन टू फोर फोर थ्री सिक्स वन टू एट मुंहिंजी असांजी पेमेंट असांजी कइसीं पंज सौ रुपया कई हुई अञा ताईं मुंहिंजा न आयां आहिनि त थोरो ॾिसी करे ॿुधायो ऐं उहा तव्हां तव्हांजी पेमेंट अची वेंदी आहे पर हिन बार छा थी पियो आहे पेमेंट ई नथी अचे रूकिजी थी वञे मूंखे तव्हांजे हंधि भरोसो आहे तॾहिं मां तव्हांजी ऑनलाइन मिशो मां ई कपिड़ा घुराईंदी आहियां पर हिन बार थोरो सो तव्हां अलाए छा ॾुख थियो थोरो फंड जो ॾिसी वठो मूंखे गि दिक़त न थियणी खपे न त अॻिली बार खां मूंखे सोचिणो पवंदो की मां तव्हांजे हितां शॉपिंग कयां की न कयां हिन लाइ तव्हां ॾिसी वठो पंहिंजी इंफॉर्मेशन सर्च करे वठो पोइ मूंखे ॿुधायो की कढी ताईं मुंहिंजा पैसा ईंदा ताईं मां तव्हांखे पूरी इंफॉर्मेशन तव्हांखे ॾेई रखीमांव थी तव्हां पोइ मूंखे ॿुधाए रखो की कढी ताईं मुंहिंजा पैसा ईंदा ठीकु आहे भाऊं अची त वेंदा आहिनि पैसा ॿुधायो हा न अची वेंदा न ब कम त बि दिक़त विक़त त कोन्हे न ठीकु आहे ठीकु आहे न मूंखे त मथां ॾुबिजी न वञनि पैसा